ہاں اس مذہب كے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں ہیں جن كے بارے میں میں وضاحت چاہتی ہوں جیسے لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں دوسرے دوسری چیزوں كو پوجتے ہیں یہ چیز غلط ہوتی ہے اللہ كو مانتے تو ہیں لیكن پھر بھی دوسری چیزوں كو پوجتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم كی سنتوں پہ زیادہ عمل نہیں كرتے ان کو ان كی سنتوں كو الٹ پلٹ كر دیتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اپنے لیے جھوٹی اس کی قسم كھاتے ہیں اللہ كی جھوٹی قسم كھاتے ہیں یہ سب بہت غلط ہوتا ہے اور عورتوں كا جانا تو ویسے بھی مزاروں پر بہت زیادہ غلط ہوتا ہے جانا نہیں چاہیے ان كو لیكن وہ پھر بھی وہ جاتی ہیں وہ بھی ننگے سر جاتی ہیں یہ بھی چیز بہت غلط ہوتی ہے مانتی بھی نہیں وہ وہ عورت نماز پڑھنے كے طریقے كو بھی بہت الگ طریقے سے ہیں وہ زیادہ تر بیٹھ كے پڑھتے ہیں اور حالانكہ بیٹھ كر نماز نہیں پڑھنی چاہیے زیادہ ہمیں اور قبر كو پوجتے ہیں قبر كو انہیں پوجنا نہیں چاہیے اور وہ لوگ پوجتے بھی ہیں كافی سارے لوگ میں نے دیكھا ہے اور جیسے اگر كوئی اگر ان كے سپنے میں آتا ہے كوئی مرحوم تو ان اگر وہ اپنی پسند كی چیز مانگتا ہے تو وہ اس كو نہیں دینی چاہیے لیكن پھر بھی لوگ دیتے ہیں كہ وہ اپنی من پسند كی چیز مانگ رہا تھا مانگ رہی تھی میں اس كو دوں گا یہ دوں گی اگر كوئی بتاتا بھی ہے تو لوگ مانتے نہیں ہیں اس چیز كو ماننا چاہیے وہ ان لوگ وہ لوگوں نے كسی كی بات بھی نہیں مانتے